अच्छा अखन दरभङ्गाके गाड़ी चलैया कि चाहे मजफ्फरपुरके गाड़ी चलैया तऽ पहिने तऽ भाड़ा भूरी ततेक अथी रहैत छलैया से कोनो आब तऽ गाड़ीके कोइ कमी नहि छै अभाव नहि छै जे दरभङ्गाके लय छलै पहिने सए रुपआ दू सए रुपआ से आब लैए चालीस रुपआ तऽ एहि सभ पर भेल आइ मजफ्फरेपुर कऽ छलऽ सए रुपआ आब लैए पचास रुपआ तऽ एहि सभ पर भेल तऽ एहि सभके अभाव नहि बिहारमे अइ बिहार एखन बहुत अथी भेल हँ आ जँ कयलनि हँ तऽ सरकार कयलनि हँ बिहारके चमकयलनि हँ जे अखन सभ हमसभ अइ समय बहुत खुश छी जे हँ बिहारके ई सभ चमका कऽ रखलनि आ गाड़ी घोड़ा बस टेम्पू ट्रेन जतेक कयलनि हँ सभ सरकार कयलनि हँ तऽ हमरो सभकेँ मन खुशिए अइ पर जे हँ खुशी छी जे हमसभ अइ पर कऽ रहल छी आ देखि रहल छी नहि छलऽ नहि देखैत छलहुँ हँ एतबे दूरके छलहुँ हँ गुइया बनल आब तऽ सरकार चलेलनि हँ बिहारके अथी देलनि गाड़ी घोड़ा देलनि हँ खूब चलैत छी आ खूब देखैत छी आत्मा खुशी खुशी हर बातमे रहैया